یہ ایک متاشی کمپنی کا اسٹوو ہے میں اِس کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بہت مطلب ان سٹیسفیکٹری پروڈکٹ ہے جو کہ بہت اِس میں جو لوہا یوز کیا گیا ہے وہ بہت خراب کوالٹی کا ہے اور لوہے کی خراب ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے جو سبب ہے کہ اِس میں سے لیکیج ہوتا ہے یعنی یہ آئل کو اپنے آئل کو اسٹور نہیں کر پاتا یہ اُسے لیک ہونے ہوتا رہتا ہے پلس اِس میں جو برنر ہیں وہ بھی خراب ہیں اور وہ اچھی طرح سے گیس کو باہر نہیں اُس کو خارج نہیں کر پاتے گیس کے جو ذرّات ہیں اُن کو تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جس قیمت پر یہ خریدا گیا تھا اُس قیمت کو ادا کرنے میں پوری طریقے سے یہ ناکام ہے اُس کو بالکل یہ مطلب کوئی بھی جو ہے مطمئن نہیں اطمینان بخش نہیں ہے بہت بہت شُکریہ